बहाबा बहाबा थां थांनो लुबैबा थाबायनो मानि थाबायनो थांनो लुबैयो ओम थाबायनो लोगोफोरा थाङो भैरबखुन्ड थाङो सिजोन नाय सिजोन थाङो ओह इदिनो डिसेम्बराव थाङो जानुवारि थाङो गिदिंनो थाङो भैरबखुन्ड थाङो फरामल थाङो इथिं राइनयो राइन रिजटआव थाङो लोगोफोर लोगोफोर थाङो थाबायो इनजय खालामो ओमफ्राय खायसे गारि गैयैफोरा थांनो हाया थांनो लुबैबाबो थांनो मोना होह खायसे फैसानि थाखाय थांनो मोना इफोरबायदि ओमफाय थांनायखौ मानि गारियाव खस्टनो थांनो गोनां जायो बेफोरबायदि थांबाय थाबाथाय आरो मालाबा आरो थांबाय थानाय गेजेरावनो थाव जोबनानै होयो सानदुं गोसा बेफोरबायदि जाबाय जोबनानै होयो जा जेखिनि लामायाव थाव जोबो बेखिनि लामायावबो थाव दिफु थाया नारै नारै लांनो गोनां जायो नारै नारै लांनो गोनां जायो गरमाव ओह बिदिनो थांनो मोना खायसे गारि गैयैफोरा थांनो लुबैबाबो थांनो मोना इफोरबायदि ओमफ्राय आरो जोंनिया आरो उमुग उदजों जों दाबायदियाव गुवाहाटीयाव गुवाहाटीयाव थां थांनो लुगैबाबो फुङाव उथिनानै थांनो गोनां जायो मानि गोसो बायदि थांनो मोना फुङाव उथिनानै थांनो गोनां जायो इन्टारसिटि ट्रेन टाइमआबो जाबाय आथ था बाजियाव ओह इदिनो ओमफ्राय ट्रेनाबो मोनसेल बे बे हरिसिङानिफ्राय डायरेक्ट गुवाहाटी थाङो ओमफ्राय बे टाइमआ आथथा साराय ओह आथथासो जाहैयो ओमफ्राय गुवाहाटी थांनाय गारिया माबा ट्रेना गंसेल' बासदोबो बास दोङो थांनोबा बासजों थांजागोन बे बासा जोंनियावबो बे सयथा बाजियावनो खारो ओम बिदिनो थाङो थाङो थांबाथाय फाइनो बा थाङो लोगोफोरबो थाङो थाबायनो थाङो बेफोरबायदि ओमफ्राय भैरबखन्डआवबो थाङो थाबायनो भैरबखन्डआव थाबायनो थाङो लोगोफोरबो थाङो गारि गैयैनि थाखाय थांनो मोना आरो लामायाव आरो मालाबा लोगोफोरखौ लोगो मोनो लोगोफोराबो थांनो नागिरो लोगोफोरखौबो आरो खायसे लोगोफोरा थांनो लुबैबा लांफानो हाया गारिया गंसेल' जाना होयो बेफोरबायदि